असांजे गुजरात में मशहूरु खिलाड़ियूं त जाम आहिनि उन्हनि सभिनि मां कुझु नाला मां तव्हांखे ॿुधायां थो उहो लज्जा गोसवामी जेकी बंदूक जे निशाने बाज़ में ॾाढा माहिरु आहिनि तंहिंखां पोइ जसप्रीत बुमराह हार्दिक पंड्या अजय जडेजा इहे मशहूरु क्रिकेटर आहिनि मुना पटेल जे तैराक जंहिंखे चइबो आहे स्विमिंग तैराक उहे ॾाढी लैडिस ज़ोरदारु स्विमिंग कंदा आहिनि मित्तल पटेल आहे जेको हॉकी जो हॉकीअ जा ॾाढा वॾा खिलाड़ी आहिनि इहे असांजे गुजरात जी शान आहिनि असांजो गौरव आहिनि इहे सभु असांजो नकु आहिनि